अठ फरवरी उणिवीह सौ चोवंजाहु ॾह जनवरी उणिवीह सौ ॿारहं ट्रे दिसंबर ॿ हज़ार तेरहं चारि फरवरी उणिवीह सौ अठहतरि यारहं मार्च उणिवीह सौ एकासी